नमस्ते और हमको घूमना चाहता है भैया हाँ इलाहाबाद

कितना पैसा देना पड़ेगा बाबा

ठीक है वहाँ पर वहाँ पर खाना पीना मिलेगा अच्छ ठीक है और कम से कम दस लोग हैं तो कितना उसका भाड़ा बनेगा नहीं भैया इतना नहीं भैया इतना मैं नहीं दे नहीं दे पाऊँगी नहीं भैया कम करो इतना नहीं दे पाऊँगी ठीक है लेकिन समझ के लगाना भाव उ इतना मैं नहीं दे पाऊँगी